ای بک کے بہت سے مثبت پہلو ہیں جسے ہم بیان کر سکتے ہیں اور ہر کوئی انسان بھی جانتا ہے ہم دو چار یہاں پہ ہم جسے بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر ای بک جو ہوتا ہے وہ کاغذ کے استعمال کو کم کر دیتا ہے جس سے جنگلات کی حفاظت ہوتی ہے اور فضائی آلودگی جو ہے کیوںکہ عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے یہاں پیڑ پودے اور ہریالی ہے تو فضائی آلودگی کم ہوتی ہے اور اگر یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں تو فضائی آلودگی زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ اگر ہم ای بک استعمال کرتے ہیں تو جو کتابیں ہیں ہمارے ان کو پیپر کی شکل میں بنانے کے لیے یا پبلش کرنے کے لیے پیپر جو تیار ہوتے ہیں وہ درختوں کے ذریعے تیار ہوتے ہیں جب ہم ای بک کا استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے درخت جو ہیں محفوظ رہیں گے اور جس کی وجہ سے فضائی آلودگی بالکل باقی رہے گی اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ای بک کو دنیا بھر میں ہم کہیں بھی اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں بشرطیکہ انٹرنیٹ کنیکشن یا ڈاؤنلوڈ کرنے کے مواد آپ کے پاس موجود ہوں یا پھر ای بک عموماً پرنٹ بک کی نسبت سستی ہوتی ہے کیوںکہ اس میں پرنٹنگ اور شاپنگ کی جو لاگت ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے ای بک خراب نہیں ہوتی ہے آپ سالوں سال اس کو رکھ سکتے ہیں کبھی بھی اس میں کوئی کمی نہ ہو بشرطیکہ ٹیکنیکل یا میمریز کوئی چیز اس طریقے کا فالٹ آ جاتا ہے تو ای بک کے بھی ختم ہونے کا یا اس کے مواد کو ختم ہونے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہزاروں کتابیں ایسی ہیں ای بک جی اندر چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر ہم ہزاروں کتاب کو جمع کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم ای بک کے بارے میں اور بھی بات کریں تو ای بک میں جو مطلوبہ مواد کو تیزی کے ساتھ جلدی اور فوراً ہم تلاش کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم ای بکس میں نوٹس کو ہے جو مختصر میں کر سکتے ہیں ہائلائٹ کر سکتے ہیں بکمارکس لگانا آسان ہوتا ہے ای بک میں اور اسی طریقے سے جو دیکھنے سے جو لوگ محروم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ای بک ہوتا ہے کیوںکہ ای بک کی شکل میں آڈیو بکس بھی جو ہوتے ہیں وہ ای بک کی ہی شکل اسی اس میں آتا ہے تو وہ آڈیو بک جو ہے ٹیکسٹ کے ذریعے یا اس کو ٹچ کر کے اسپیس کے ذریعے اور وہ اس بک کو سن سکتے ہیں اور یہ تمام خصوصیات ہیں ان تمام خصوصیات کی بنا پر ای بک کا استعمال جدید دور میں بھی بڑھ رہا ہے اور اور مستقبل میں آنے والے وقت میں بھی کافی اس کی ڈیمانڈ ہوگی کیوںکہ ای بک کا دور ہے اور جدید ٹکنالوجی کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ای بک کی مانگ زیادہ بڑھے گی جس کی وجہ سے اس کے مثبت ہاں جو ہے پہلو جو ہے ابھی وہ نظر بھی آ رہے ہیں اور آئندہ اس کے اور مثبت پہلو نظر آئیں گے